मैंने ना दो दिन पहले एक क्रीम मंगाई हुई थी वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जल्दी आ गई है उसकी ख़ुशबू ही बहुत अच्छी है और वो मे को लगाने में बहुत ही अच्छा लगता है जैसा कि एक बार लगाओ तो वो चौबीस घंटे तक लगी रहती है वो बहुत ही बड़ी बॉटल है ताकि मैंने ना उसको दो दिन चार दिन पहले मंगाया था लेकिन बहुत ही अच्छी है उसकी ख़ुशबू भी इतनी अच्छी है कि चौबीस घंटे ही लगी रहे और मैंने देखा कि जैसा ही उसने फ़ोन में दिखाया था बस वैसे ही आई है उसमें कोई फॉल्ट नहीं है और कुछ भी नहीं है उसको आप मंगाना चाहें तो मंगा भी सकते उसकी ख़ुशबू भी बहुत ही अच्छी है और उसके पैसे भी अच्छे थे ज़्यादा कम नहीं थे ठीक था मेरे हिसाब से और अच्छा था और मैंने बोला था कि जैसा मुझे दिखाओगी सेम वैसा ही देना उसमें कोई दिक्कत ना हो और उसकी ख़ुशबू इतनी अच्छी थी इतनी ही जादा ना कि बता भी नहीं सकते